हँ से आब हँ बोलू हँ हँ हँ होइ छै पूजा आर होइ छै सभ सामान सभ सुविधा छै आबू ने सारा सुविधा छै फूल पान फूल परसाद फूल परसाद धूप दीप सभ बिकै छै सभ मिल जेतै एतय मन्दिरमे हँ सभ म् मिल जेतै हँ सभ व्यवस्था सारा चीजके व्यवस्था छै हँ यौ होटल उटल सभ छै आबू ने रातिमे कि दिनमे हँ रातिमे रहबै घुमबै फिरबै मेला हँ हँ आबू ने हँ आबू होटल आर छै सभ आबू ने सभ अहाँ किछु अहाँ हँ हँ तऽ ठीक छै आबू ने एतय स्नान उस्नान जे छै से ग शिव गङ्गा छै आगूमे मन्दिरके आगूमे ओहिमे स्नान उस्नान कए कऽ आ फूल उल लए कऽ अपन जे छै से फू लए आ पू नहाय धुआय कऽ फूल हँ चप्पल उप्पल ओतहि खोलि कऽ अपन भिजले कपड़ा पिन्ह कऽ जेबै या नया ओन्नऽ सँ नेने अयबै तऽ बदलि लेबै आ कपड़ा चेंज कए कऽ अपन खाना हँ खा हँ ख हँ हँ हँ यौ ओ अयबै मधेपुरा उतरब मधेपुरासँ जे छै से टेम्पू आर मिलै छै टेम्पू पकड़ि कऽ चलि अयबै सिंहेश्वर हाथी गेट लगमे हाथी गेटसँ जे छै से ओतहिसँ पैदले चलि अयबै एतय अन्दर तब ओतय फूल आरके दोकान छै ओतय जे छै से सभ प्रसाद उरसाद सभ हँ आगूमे पोखरि छै कोइ कल छै कुइआँ छै जे चीजपर अहाँकेँ नहबैके इच्छा हेतै सभ छै अहाँ एतै नहा सुना कऽ अपन जे छै कपड़ा उपड़ा चेंज कए कऽ पूजा पाठ कए लेबै हँ मेला खूब बढ़िआँ लागै छै एतय आबू सवेरे अयबै भीड़भाड़ बहुत भए जेतै बुझलियै जलदी चलि अयबै जलदी अपन पूजा पाठ कए कऽ निवृत भए जेबै फेर घुमबो फिरबो ने करबै पूजा पाठ करि कऽ फेर घुमैओ फिरय लए ने छै मेलो ठेलो मेलो आर ने घुमबै आउ आबू आओर सभ सभ आदमीके लए कऽ अपन मेलो ठेलो देख लेबै घुरि लेबै आओर सवेरे कनि टा चलि आयब खाय पियैके लहटेनमे नहि लागब नहि तऽ सवेरे चलि अयबै ठीक रहतै हँ भीड़ भए जाइ छै बेसी लेट करबै बेसी भीड़ भए जेतै आबू आबू सभ आदमी हँ हँ सभ आबै छै तऽ ठीक छै हम तऽ पण्डीजी छियै पूजा पाठ पूजे करवाबै छियै तऽ हमरा आरके हँ सभ दे सभ देखै छै की अबै छै कि अयतै नहि भगवानके मन्दिरमे भोला बाबाके म भगवानके घरमे सभके छै घुमय फिरयके अथि कि सभ सभ हँ हँ ठीक छै आबू जलदी जे ठीक छै